आङो फुटबल गेलेनो मोजां मोनो आङो आरो बे फुटबलाव टु थावजेन टुइन्टि माइथायाव आं

खस जों फोरोंजानो मोनदोंमोन आरो बे खस आनो जाबाय मिजौ मिजौ सार होनो आरो बे फोरोंनायाव फोरोंनाया जोबोद मोजां फोरों आरो बियो जोबोद मोजां मानसि आरो बियो जोबोद गिदिर गिदिर मानसिफोरखौबो फोरोंनानै फैनाय खस आरो जोङो फुटबल जोंनो गोबां मानसिखौ गेदेर जानाय एबा देरबोनाय नुदों आरो बे फुटबल जोंनो सोरबा सोरबा नाम मोननाय एबा नाम खामायनाय बेफोरखौ नुबोदों बे फुटबलाव जोंनि खस आ